हमें सादा खाना पसंद है ज़्यादातर जैसे दाल चावल सब्ज़ी रोटी और पूरी भी खाते हैं कभी कभी लेकिन ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं पसंद है हम को खाना हमें इसी लिए हम ज़्यादातर सादा खाना ही खाते हैं और जैसे लिट्टी चोखा हो गया और हमें ज़्यादातर खाना अपने घर पर ही पसंद होता है और अपने हाथ से बना कर खाना भी पसंद रहता है जो कि हम ऐसा करते भी हैं हम को ज़्यादा बाहर का खाना नहीं पसंद आता है इसी लिए हम अपने घर का ही खाना बनाते भी हैं और अपने घर पर ही खाते हैं और सादा खाना ही ज़्यादातर हम खाते रहते हैं